यहाँ सुनए ने हमराके ने पूरा परिवारके साथ मंगलवारके सिटी मन्दिर जायके छै जेकरा मे की हमराके ई बताबऽ की कैब के छोटा कैब लए के दुनू मे की अन्तर आ भेद छै हमरा के केतना दै के परतै आओर ओकर बड़ा आओर छोटा कैब मे की अन्तर छै ओकर रेट की छै आओर पूरा परिवार के साथ हमरा मंगलवारके मन्दिर जायके छै आ ईहाँ के बताउ की कैब के छोटा कैब मे हमराके केतना लागतै ओकरा मे की अन्तर आ भेद छै हमराके बताबऽ बताउ तनिके की कैब मे हमरा कितना पैसा लगतै